हा केरु हा हा सुनील हा मां ॿुधायो ॿुधायो कीअं अहियो तव्हां तव्हां जी मां रिपोर्ट ॾिठी हाणे ठीकु अथव तबियत मतिलबु ॿियो छा छा थो थियेव थोरो ॿुधायो मूंखे फीवर जे अलावा खङ ऐं इनजे अलावा तव्हांखे साह खणण में कुझु तक़लीफ़ थिए थी छा जेॾीमहिल तव्हां साहु था खणो असुल में ॾिसो न तव्हांजी रिपोर्ट अ त जांच त कराई हुई जंहिंमा बि तव्हांखे अ हल्को सो कोरोना नज़र अचे थो शुरुआती पर मां तव्हांखे इहा सलाहु ॾींदोमांव कि तव्हां हिकु बारु वरी जांच करायो छो कि कॾहिं कॾहिं छा आहे पहिरीं रिपोर्ट में सही न निकिरंदो आहे त तव्हां जांच करायो ऐं रिपोर्ट त जेसि तक अचे त ठीक आहे पर तेसि तक तव्हां पंहिंजे पंहिंजो जीअं हथ सैनिटाइज़ करणु तव्हां जेका कपिड़ा यूज़ था कयो उनखे बि डेटॉल वारे पाणीअ सां थोरो धोई करे ऐं तव्हांजे परिवार में केरु केरु आहे हा त इन्हनि सभिनि खां हा इन्हनि सुनील इन्हनि सभिनि खां थोरी दूरी ठाहे करे घर में अगरि कोई अकेलो कमिरो हुजेव हा त नंढे बबू खे त थोरो परे ई रखिजो सभिनि सां थोरो परे रही करे जेसि तक रिपोर्ट अचे हा तव्हां थोरो मतिलबु होम क़्वारंटाइन जीअं हूंदो आहे घर में वेही करे जेसि तक की तव्हां जी रिपोर्ट अचे छो कि रिपोर्ट में थी बि थो सघे ऐं न बि थो थी सघे पर सावधानी बरत रखो पंहिंजे हिसाब सां रिपोर्ट ज़रूरी अथव छोकि जेका तव्हां सिमटम्स ॿुधायो था ऐं अॼु कल्ह हीअ बीमारी निकिती बि आहे कोरोना ई ऐं तव्हांखे हल्को उनजो आयो बि आहे त तव्हां जेतिरी पंहिंजी सावधानी रखंदव ओतिरो अगरि रिपोर्ट में नथो निकिरे त सुठी ॻाल्हि आहे ऐं अगरि निकिरे थो त कम से कमु तव्हांजे परिवार वारा फैमिली वारा हुननि हू तव्हांजा सेफ रहंदा सुरक्षित रहंदा बाक़ी जीअं रिपोर्ट निकिरे त मां तव्हांखे हुन जी दवा बि थो लिखी ॾियांव पर तव्हां मास्क जिथे बि वञो ह मां सॼो थो ॿुधायांव तव्हां मास्क बि पायो हा जिथे बि वञो हथ सैनिटाइज़ कयो ऐं कंहिंसा बि ॻाल्हायो त थोरो दूरीअ सां ई ॻाल्हायो थोरो ॿ इंचन जी ॿिनि फुटनि जी घटि में घटि ऐं इनजे अलावा खाइण में त तव्हां कुझु बि बॉइल मतिलबु वधीक तिखो न खाओ ऐं कोई बि हरी सब्जी जंहिंमें इम्यूनिटी वधीक हुजे ओढ़ी शयूं खाओ जंहिंमें विटमिन सी हुजे या अ काढ़ो बि पी था सघो अॼुकल्ह काढ़ा जेका अथव उन सां बि इम्यूनिटी हा काढ़ो पी सघंदा आहियो हा उहे भाॼियूं खाओ जंहिंमें इम्यूनिटी वधीक हुजे जंहिंमें विटमिन सी हुजे जीअं साई भाॼी थी तव्हां लौकी खाई सघंदा आहियो साई भाॼी खाई सघंदा आहियो मेथी इहे सभु खाई सघंदा आहियो दालूं खाई सघंदा आहियो पर तिखो हा नॉन वेज में तव्हां अंडो अगरि तव्हां नॉन वेज खाईंदा आहियो त अंडो खाओ छोकि अंडे में बि अ प्रोटीन हूंदो आहे जेको तव्हांजी इम्यूनिटी वधे वधाईंदो खीरु पीओ इहे सभु शयूं कयो पोइ अॼ खां टिनि ॾींहंनि में तव्हांजी रिपोर्ट अची वेंदव मां त तव्हां कॉन्टैक्ट कॼो मूंसा या मुंहिंजे क्लीनिक मां कंहिंसां बि त तव्हांखे रिपोर्ट मिली वेंदव हुनखां पोइ मां तव्हांखे अॻिते ॿुधाईंदुसि ऐं कोई बि परेशानी हुजेव इमरजेंसीअ में त मूंखे फोन कॼो बिल्कुलु अ उते तव्हांजी हेल्प कंदासीं ठीकु आहे